جی ہاں عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ نوجوانوں کی کھیلوں میں شرکت کے لیے نہ تو بھرپور حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اور نہ ہی ان کے لیے مناسب سہولیات دستیاب ہوتی ہے خاص طور پر دیہی یا کم ترقی یافتہ علاقوں میں یہ مسئلہ زیادہ سنگین ہے جہاں کھیلوں کے میدان مناسب کوچنگ آلات اور مالی تعاون کی شدید کمی ہوتی ہے کھیلوں کے فروغ کے لیے چند اقادامات کیے جا سکتے ہیں اسکولوں اور کالجوں میں تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیلوں کو بھی ضروری حصہ بنایا جاتا جائے اور باقاعدہ ٹورنامنٹس کا ان ان انعقاد ہو حکومت کو کھیلوں کے شعبے میں ہی زیادہ سرمایہ کاری کرنی چاہیے خاص طور پر مقامی سطح پر کھیلوں کے میدان اور تر تربیتی مراکز بنانی ہے بنانیے پر نوجوانوں کو پیشہ ور کوچز کے ذریعے معیاری تربیت دی جائے تاکہ ان کا صلاحیتوں کو نکھارا جا سکے